राज्य परिवहन कि क्वालिटी बहुत काफ़ी अच्छी है हमारे यहाँ हम लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उसमें बहुत ही कम जो फीस होता है वो बहुत ही कम लगता है हम पचास रुपये में यहाँ से यहाँ से हम मुंडेंसरी देवी गए थे ट्रेन से जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छा है ये और और बसें जो जो होती हैं बसें सरकारी बसें वो तो हमारे गाँव में नहीं चलती हैं ज़्यादातर शहर में ही चलती हैं जैसे बनारस बनारस में हमने बसें में यात्रा की है वो बस कि भी सुविधा बहुत अच्छी होती है ज़्यादा भीड़ वीड़ भी नहीं होता और अच्छे शुल्क में हम यात्रा कर पाते हैं जो लेकिन हमें ये एक चीज अच्छा नहीं लगा बहुत से बसें बसों में सिर्फ दो या तीन व्यक्ति के लिए बस पूरी यहाँ से वहाँ जाती है ये ये अच्छा नहीं है कम लोग जो जो लोग बाइक से यात्रा करते हैं या एक सिर्फ हाँ अकेले कार से यात्रा करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी वजह से आस पास का जो प्रदूसन है वो बढ़ रहा है उन्हे भी जब सरकार हमें रही है बसें कि सुविधाएं या ट्रेन उपलब्ध करा रही है तो साथ उन्हें भी बसों में हीं यात्रा करनी चाहिए जिससे उनका काफ़ी उनको उनकी बचत होगी उनके पेट्रोल के पैसे उनको गाड़ी में बच जाएगी और बसें से आराम बसों से आराम से चले जायेंगे भारत में तो ये बहुत ही सस्ता है अच्छा भी है सरकार हाल ही में सरकार ने कुछ बसों के किराये में कुछ कुछ रुपयों का छूट भी दिया है महिलाओं के लिए तो और भी छूट है ये काफ़ी अच्छी छूट हैं चीज़ें हैं राज्य परिवहन में हम ज़्यादा तो यात्रा नहीं किये हैं लेकिन मैंने अभी तक जितने भी यात्रा की है अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी सस्ती यात्रा थी जो बसें होती हैं वो लोग ज़्यादा उनपे ध्यान नहीं देते जो लेकिन जो बसें होती हैं लोग उसी में ये बहुत प्रॉब्लम है कि लोग अपना नहीं समझते हैं वो कूड़ा कचरा या सीट के कभर जो होते हैं बसों के वो फाड़ के चले जाते हैं लेकिन ऐसा नही करना चाहिए क्योंकि जो सरकारी चीज़ें हैं वो एक तरह से हमारी हैं क्योंकि जो टैक्स हम भरते हैं उन्हीं की उन्हीं की वजह से वो सारी चीज़ें हो पाती हैं तो वो वो हमारी हीं हैं ना कि दूसरों की मैं उनका बहुत सारे दंगे भी होते हैं जिससे लोग लोग ट्रेनों को ट्रेन में आग लगा देते हैं या बहुत से लोगों के गाड़ी जला देते हैं ये नहीं करना चाहिए लोगों को ये बहुत गलत बात है लेकिन भारत कि जो जो हमारे राज्य की परिवहन क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर है अच्छे दाम पे हम अच्छे से यात्रा कर पाते हैं ये समस्या होती है कि कुछ बसों में बहुत अधिक भीड़ भी हो जाती है कुछ में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती ये थोड़ी समस्या है कुछ इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए सरकार को लेकिन दिन पर दिन जो लोग यात्रा जो बसों से करते हैं वो कम हो रहे हैं लोग बसों से यात्रा करना या ट्रेन से यात्रा करना उतना पसंद नहीं करते लेकिन ये अच्छी बात नही है लोगों को करना चाहिए

भारत में तो लोग अपने को बड़े दिखाने के लिए और दिखाने के लिए बसों का या ट्रेन का सदुपयोग नहीं करते हैं वो अपने ही गाड़ी या कार मोटर से चलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए और देशों में लोग अपने देश के प्रति बहुत ही अच्छी अपने देश के प्रति बहुत ही सतर्क रहते है वे अपने देश भारत में भी ऐसा नहीं है भारत के लोग भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो आपस में ही कुछ लेकिन जो हमारे राज्य की परिवहन कि क्वालिटी है वो मैं जहाँ तक अभी तक जहाँ भी बनारस गया हूँ या मैंने बनारस से के के बस यात्रा भी की है काफ़ी अच्छी रही मेरी लेकिन मैं वहाँ देखा कि बहुत सी बसें बहुत खाली हैं सिर्फ पाँच छः लोग जा रहे थे अच्छा नहीं है मैंने ट्रेन में भी यात्रा किया हुआ है ज़्यादा तो नहीं सिर्फ दो या तीन बार तो ये काफ़ी मेरे लिए अच्छा अनुभव था ट्रेन से यात्रा करने बस से यात्रा करना हमारे राज्य की जो परिवहन परिवहन की जो क्वालिटी है वो वो बहुत अच्छी है लेकिन जो बसें बसें जो अब हैं वो थोड़ी पुरानी हो गई हैं और वो अभी भी बसें जो हैं पेट्रोल से चलती हैं अभी सरकार को अब इलेक्ट्रिक बसें जो अब आ रही हैं सी एन जी की उन्हें अब सरकार को अब चलवाना चाहिए और एक दो चलती भी है ऐसी बात नहीं है लेकिन सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को करना चाहिए इसमें पैसे भी कम लगेंगे और लोग अच्छे से यत्रा भी कर पाएंगे नया अनुभव भी कर पाएंगे इलेक्ट्रिक बसों का और ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा लोगों के लिए